میری آئس کریم والے سے بات ہو رہی ہے کیا تو آئس کریم وغیرہ مل جائے گی ابھی اویلیبل ہے تو کون کون سے کمپنی کا ہے جی جی اچھا اور ڈیری ملک وغیرہ اچھا تو آئس کریم میں مطلب کتنے فلیور کا ہوگا کم سے کم آپ کے پاس

اچھا تو تو امول کا کتنا ریٹ ہے وہ بتا سکتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو ڈھائی ڈھائی سو گرام کا یا آدھی کلو کا ڈبا اچھا اچھا تو یہ میں آپ کی دکان کہاں ہے اچھا غازی آباد میں تو مجھے کچھ زیادہ کوانٹیٹی میں چاہیے کم سے کم پچاس کے جی جی شادی کے لیے چاہیے مجھے اچھا اچھا اچھا مطلب تھوڑا لو کوالٹی والا نا

تو یہ مجھے پرسوں کے لیے چاہیے اکیس تاریخ کی شادی ہے تو ہو جائے گا ارینج اچھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ جی جی اگر مجھے امول ہی امول ہی چاہیے صرف تو اچھا تو آپ مجھے لوکیسن بھیج دیجیے واٹس اپ پہ میرے اور میں آ جاتا ہوں دکان پہ آپ کے اچھا ٹھیک